मुझे ठंड का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि बारिश का मौसम इसलिए भी पसंद नहीं ठंड का मौसम इसलिए पसंद है क्योंकि ये इस इससे ठंड से बचने के लिए काफी सारे वो घरेलू उपाय कर सकते हैं गरम वस्त्र पहन सकते हैं धूप में बैठ सकते हैं धूप सेक सकते हैं और गरम गरमा गरम कुछ चीजें बनाकर खा सकते हैं चाय कॉफी ले सकते हैं ठंडी से बचने के लिए और बारिश का मौसम इसलिए भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसे प कहीं बाहर नहीं निकल सकते और उस सारी जगह गीली गीली रहती है और उससे क्या बोलते हैं सारी बहुत सारी दिक्कते आती हैं मौस मत एलर्जी एलर्जी की प्रोब्लम भी बहुत होती है इसलिए ठंड का मौसम ज्यादा अच्छा है और वह मुझे बहुत पसंद है